اپنے ثقافتی ورثے کو محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا پڑے گا اپنے رہن سہن کا طریقہ اپنے جو ہمارے تہوار ہیں جو ہمارا کلچر ہے جس کلچر میں ہم رہتے ہیں وہ کلچر ہمیں اپنے بچوں کو دینا ہوگا جس سے کہ آگے چل کے وہ کلچر بنا رہے اور ہمارے ورثے کو محفوظ رکھ سکیں